हेलो आप ओला टैक्सी से बोल रहे हैं जी मैं पुर्णिमा बोल रही हूँ घावापुर से मैंने उस दिन भेड़ाघाट जाने हमारे फैमि हमारे परिवार को घूमने जाना था तो हम ने वहाँ आप के यहाँ से ओला बुक किया था जी हाँ टैक्सी बुक किया था तो जी हाँ हमें पंद्रह मिनट के अंदर ही आ गए थे वो ड्राईवर जी हाँ जी हाँ उनका जो स्वभाव था बहुत ही अच्छा लगा और हमें रास्ते में ही बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ कि किस में बैठ के जा रहे हैं बहुत अच्छे से लगा उनका बातचीत करने का तरक़ा भी बहुत अच्छा लगा और हम अगली बार हम कहीं जाएंगे किसी भी कार्यक्रम वग़ेरह में तो हम चाहते हैं कि उसी भैया को जो ड्राइवर हैं ना हम उसी को ही बुलाना चाहेंगे ताकि अगले बार हम उनके साथ ही सफ़र करें जी जी हाँ